क्रोशा करपाचें खूब कठीण काम तातूंत कितलशेंच मान हें करून तें विणचें पडटा आनीक इतले दीस वता ताका एक सादो तुवालो करतलो जाल्यार एक चार पांच दीस वतात आनीक सगळ्यांत कठीण काम म्हणटात तें हांवें एकदां बेडशीट करपाक घेतिल्लें तें बेडशीट करपाक जवळ जवळ म्हाका तीन म्हयने लागले आनी कितलीशींच तीं सुताची बंडला आनी तीं खंयचीं सुतां यूज करून कोता येना ताका मोदीचेंच थ्रेड येता तेंच वापरून तें बेडशीट तयार करचें पडटा आनी एकाच थ्रेडान जायना ताका चार पांच कलर वापरचे पडटा तेन्ना ते करतना खूब त्रास जातात